हा मूंखे घर में हिकु मुंहिंजी नंढी भेण आहे पर मां तव्हांखे ॿुधायां त असां ॿई हिकु ॿिएं खां हिकदमि अलॻि आहियूं जेके शयूं हुनखे वणंदियूं आहिनि उहे मूंखे न वणंदियूं आहिनि जेके मूंखे वणंदियूं आहिनि उहे हुनखे न वणंदियूं आहिनि त हुनजे कारण कॾहिं कॾहिं असां ॿिन्ही जे विच में मीठी नोक झोक बि थी वेंदी आहे जीअं त मां ॿुधायां त हुनखे जेको आहे कुकिंग में सफ़ा बि शौक़ु काने पर कुकिंग में जेको आहे रोटी ठाहिण में मूंखे जाम सुठो वॾो में वॾो शौक़ु आहे हुन खां पोइ पढ़ाई लिखाईअ में हूअं थोरी वधीक रुची रखंदी आहे पर मां थोरो घुमण फिरण ऐं बियुनि ॻाल्हियुनि में थोरी वधीक रुची रखंदो आहियां असांजा जेके वीचार आहिनि उहे कंहिं महिल कंहिं महिल जेके आहे मैच न थींदा आहिनि असांजा वीचार जाम ई अलॻि आहिनि हुनखे जेको आहे किथे बि अचणु वञणु न वणंदो आहे पर मूंखे वधीक माण्हुनि सां ॻाल्हाइण अचण वञण ऐं माण्हुनि सां घुलण मिलण पसंदि आहे त हूअ जाम शर्मिली आहे त किथे किथे जेको आहे इहा ॻाल्हि बि असांजे विच ॿिनी जे विच में डिफ़्रेंट आहे ऐं मां तव्हांखे ॿीं ॻाल्हि ॿुधायां त जंहिं महिल मिटनि माइटनि जी काई असांजे घर में गेट टू गैदर थींदी आहे नानीअ जे घरु मिलंदा आहियूं त मां सभिनी सां बिंदास थी करे ॻाल्हाईंदो आहियां पर हूअं हिकु ई कुंढ में वञी करे वेई रहंदी आहे छाकाणि त हुनखे कंहिं सां वधीक ॻाल्हाइण घुलण मिलण न वणंदो आहे त असां कंहिं महिल कंहिं महिल हुनजी मश्करी बि कंदा आहियूं मस्ती उॾाईंदा आहियूं त इनकरे बि असांजे विच में जेकी आहे थोरी नंढी कॾी वॾी नोक झोक त तव्हांखे ख़बर आहे हर रिश्ते में हूंदी आहे मीठी नोक झोक पर असांजो प्यार जेको आहे तमामु गहिरो आहे असांजी जेकी परवरिश आहे हूअ तमामु सुठे घर मां थियल आहे इनकरे असां हिकु ॿिएं खे हमेशह स्पॉट कंदा आहियूं हिकु ॿिएं जी असां जेकी आहे कदर कंदा आहियूं भले ई असां हिकु ॿिएं खां परे आहियूं पर असां हिकु ॿिएं जा अॼु बि सॻा भाउ भेण आहियूं ऐं हमेशह हिकु ॿिएं सां गॾु रहंदासीं